کیا آپ ٹیکسی سنٹر سے بات کر رہے ہیں مجھے اپنے لیے ایک کرائے پر ٹیکسی چاہیے تھی ہمیں مطلب ہم چھ دوست گھومنے کے لیے یوجنا بنائی ہے جس کے لیے ہمیں کرائے کی ٹیکسی چاہیے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کے پاس ٹیکسی اویلیبل ہے کیا ہمیں ٹیکسی مل سکتی ہے شنیوار کی صبح کو اور تو آپ مجھے کرایا بتا دیں کہ کتنا لگے گا اور ہمیں آگرہ جانا ہے آگرہ جائیں گے ہم لوگ تین دن کی یاترا کے لیے اور ہم چھ جنے جائیں گے تو آپ اس کے حساب سے ہی مجھے کرایہ بتائیں کرپیہ پلیز تھوڑا کم کر کے بتائیں کیونکہ چھ جنے جائیں گے ہم لوگ پھر وہاں کا بھی ہمیں خرچہ دیکھنا ہے اور بھی بہت ساری مسائل ہیں جن میں پیسہ لگتا ہے تو پلیز تھوڑا کم کر کے بتائیں اور یہ بتا دیں کہ آپ کب تک کب فری ہوں گے اس کو ٹیکسی کو ہمارے یہاں لانے کے لیے ویسے مجھے شنیوار کا دن چاہیے شنیوار کے دن صبح میں اوکے